इनवर्टर इनवर्टर का जो पॉजिटिव रिव्यूव है इनवर्टर जैसे हम अगर लाइट आता है तो हम इनवर्टर को फुल चार्ज कर लेते हैं और जो है उसको चार्ज होने में भी ज़्यादा जिस हिसाब से कितना का एवरेज इनवर्टर देता है उसके हिसाब हम उसका चार्ज कर लेते हैं अगर लाइट कट जाता है तो फिर वो हमको पाँच घंटा नौ घंटा दस सत्तर घंटा जिस हिसाब तक हम चार्ज करते हैं उतना हमको वो देता है लाइट हम उसे कुछ भी युज मतलब कुछ भी चला सकते पंखा लाइट चला जाए चला सकते हो वाशिंग मशीन चला सकते हैं ये सब जो है पॉजिटिव रिव्यूव इनवर्टर का